आ सोशल मीडिया सोशल मीडिया ने एक अइसन चीज है जेकि ओकरा पर ने आदमी फेमस भी हो जाऽआ अथिओ हो जाऽ है तुरन्त ओकरापर ने जो भी कोइ पोस्ट या किछु भी करबीही तऽ एकदम सोच समझिके करिहऽ अच्छासे एकदम ताकि ओ जानि ओकरासँ गलत परिणाम भी आ सकै हो ओकरासँ अगर गलत होलो तऽ बस तुरन्त वायरल हो जेतौ तुरन्त तुरन्त वायरल हो जेतौ आओर ले आब तोरा दिक्कत भए जेतौ पूरा एकदम ई सब करिते हुए इसलिए सोशल मीडिया पर कोइ भी चीज पोस्ट करिहे तऽ बढ़िआँ करब सोशल मीडिया जितना अच्छा है उतना खराब भी है हम तऽ यही बोलबहु हँ इसलिए सोशल मीडियासँ उतना मतलब नहि रखिहे तऽओ मतलब रखबीही तऽ बस तोरा आगे चलिके दिक्कत होतौ अच्छा ठीक है सोशल मीडियामे तो जादा अथि करए नहि चाहतै लेकिन कोइ अपना फोटो ई सब किछु भी पोस्ट नहि करही पोस्ट करिहे तऽ एकदम अलग चीज पोस्ट करिहे जेकि हँ अच्छा लगै आ एतै किछु भी पोस्ट करि दियो जेकरा वजहसँ तोरा दिक्कत हो जेतौ दिक्कत वायरल होलाके बाद तो जानबे करै कइसन हो जाहऽ इसलिए ओकरा पर कोइ भी चीज पोस्ट करबीही तऽ अच्छासँ करिओ ओ बहुत खराब चीज सोशल मीडिया जितना अच्छा है तऽ ओतना खराब भी है सोशल मीडिया तऽ ठीक ठाक है फिरभी